नोंथां आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन आंनि लोगोफोरा गुवाहाटी सोहोरनिफ्राय जोंनि गामिसिम फैनो नागिरदों नोंथाङा नोंथांनि गारिजों बिसोरखौ लायनो हागोन नामा बिसोरो साब्रै साबासो फैगोन गुवाहाटीनिफ्राय बङाइगाव बास स्टेसनसिम ओमफ्राय नोंथाङा फैनो हागोन नामा नोंथाङा फैनो हागोनब्ला बिदिनो गारिनि भाराफोरखौ बेसेबां लानाय जागोन बिसोरो साब्रै साबा फैगोन ओमफ्राय बेजोंनो जोंनि गामिफोरखौ नायदिंनो फैगोन आरो बिसोरो सहराव थायो बङाइगाव बास स्टेसननिफ्राय बिदिनो थु आवार्स थ्रि आवार्ससो लागोन बिसोरो गामि ओनसोलखौ नायदिंनो फैनो नागिरदों बेखायनो नोंथाङा बेसोरखौ लायथारनांगोन बिसोरनो जानाय लोंनायबो लाहार फाहार खालाम नोंथांखौबो बिसोरखौ लाबोखांनानै आलासि जालांनो खावलायनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथाङा थांनो थांनानै लाबोनो हा आरो आं बिसोरनि कनथेख नाम्बारखौबो नोंनो वाथ्सआफाव फाथायहरनाय जाबाय कनथेख खालामनानै नों नोंसोरो लाबोदो आरो नम्बरखौ आं सेर खालामहरबाय नोंथाङा कनथेख खालामनानै लोगो हमनानै आंनि लोगोफोरखौ लाबोदो आरो बिथांमोना ओरैनो सफ्तासे थालांनो हागौ बिसोरो आंनि लोगोफ्रा औ बिदिब्ला कनथेखखौ नोंनो हरनाय जाबाय नोंथाङा नेनानै लाबोदो आरो दे बिदिब्ला बिसोरो ओरैनो थिनथा सारिथायाव सफैनो हागोन नोंथाङा कनथेख खालामनानै लाबोदो